भारत मिश्रित देश कहल जाइछेै काहेकि यहाँपर मतलब सभी वर्गके लोग रहैछै गरीब अमीर सब वर्गकेँ आओर एकरामे जैसे युवा छै ओकरा तऽ नौकरी करैछे करै लए जरूरी होइछेै काहेकि जबतक ओ अपन नौकरी नहि करतै या फिर किछु काज नहि करतै तऽ ओ अपन घर परिवारके केना चला सकैत छै इएह लएके युवाके जेछै नौकरी करना अति आवश्यक होइत छै आओर किछु जगह छै एहन जहाँ बेरोजगारी छै जहाँपर कोइ रोजगार नहि छै कोइ काम नहि करि सकैत छै तऽ गाँव भए गेलै जेनाकि वहाँ सबसँ लोग जेछै ग्रामीण क्षेत्र सबसँ आबिके शहरमे किछु किछु काम कएके अपना भरणपोषण कए सकैत छै जकरा खातिर आब तऽ मोबाइल पर नेटवर्किङ्गके माध्यमसँ युट्यूब भए गेलै इन्स्टाग्राम भए गेलै इसबसँ भी पैसा कमा सकैत छै जेनाकि आइकाल्हि लोगके देखए छिए कि वीडियो बनाके या फिर किछु भी सोशल मीडिया पर वायरल कएके मतलब किछु सही तरीका होइत छै पैसा कमाबयके तऽ कुछ अभद्र तरीका भी होइत छै जकरासँ लोग पैसा कमाबए छै आओर अपना जीवन जिए खातिर केकरो किछु जबतक कोइ किछु काज नहि करतै तबतक ओकर जीवन जीना सम्भव नहि छै इएह लऽ के अभी जे छै जेना कॉमेडी भए गेलै कॉमेडियन सब जेछै कॉमेडी करैछै ओकरासँ ओकरा मतलब लोग देखैत छै तऽ ओकरासँ प्रभावित होइत छै जेकर वजहसँ ओकर बिजनेस चलि सकैत छै अच्छासँ आओर ओ अपन घरके भरणपोषण कए सकैत छै अच्छा देखभाल कए सकैत छै अपन परिवारके अपन बालबच्चाके अच्छासँ अच्छा शिक्षा दए सकैत छै जेकरासँ भारतीय स्थितिमे किछु सुधार भए सकैत छै